एक लाख पचास हजार सात सौ नब्बे दो लाख पचहत्तर हजार दो सौ सत्तर चार लाख नब्बे हजार आठ सौ पच्चीस छ लाख पचहत्तर हजार दो सौ तीस आठ लाख पच पच्चीस हजार तीन सौ अस्सी